जोंनि गामि ओनसोलावहाय फालांगि बेफार फालांगि मावनाय गोबांथार बिफां लाइफां गायनाय गायनाय आरो फानलाय बायलाय बिफोरबादि बिफांखौ गायनानै फेदेरनानै जोङो फाननो मोनो आरो बेफोरबादि फालांगि दङ' आरो बोरमा फिसिनाय दाव फिसिनाय बेफोर बादि फिसिनानै जोङो बेफार फालांगि खालामो जोंनि गामि ओनसोलावहाय जोंनि गामियावहाय आरोबाव जोंनि बिमादै दङ खाथियावहाय एक नं थुख्राजारनि बिमादै दङ बेहाय जाेङाे आन्थाइ बाला मोनो बिखौ जोङो सोरनिबा न'आव नांगौब्ला बिखौहाय हैयो गारिजों बेहाय बेखौबो जोङो बावबो बेफार फालांगि खालामनो हायो बिफोरबादि दङ जोंनि जायगायाव हाय गोबांथार बोरमा फोर फाननानै जोङो मोनो बेफोरबादि बेफार फालांगि खालामनो हायो बिफां लाइफां गायनाय फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं बेफोरबादि गायनानै बेफार फालांगि खालामना जायो जोंनि गामि ओनसोलावहाय मावनानै दङ' आरो बेफोरबादि बेफारजोंनो जाेङाे थांनानै दङ जोंनि गामियाव